पशुपालन में मान लीजिये कि हमलोग पशु पालते हैं पशु में गाय है भैंस है ये सब पशु पालते हैं लोग हमलोग उस में बीमारी से खुर पका है खुर में पक जाता है खुरा जैसे खुरा होता है खुर उनका पाँव है खुर उसीको खुर कहते हैं वो पक जाता है पक कर के उसमें मवाद देता है उसमें कीड़े पर जाते हैं जैसे खुरपका वो खुरपका बोलता है मुंहपका वही बीमारी है जो मुंह हो जाती है मुंह जैसे उसना कर के ही खलड़ा उतर जाता है खलड़ा उजर उतर जाता है उसमें भी दवा है दवा लोग डॉक्टर बुलाते हैं तो दवाई मान लीजिये दवाई वहां पर होती है दवा डॉक्टर लोग दवा लिखते हैं तो हमलोग जाते हैं ना खुद करके दवा ले आते हैं जैसे उनके लिये बीमारी खुर पकने की है तो बीमारी जैसे की किलनी है किलनी भी बहुत ज़्यादे करके जैसे अठया है किलनी है अब देहात में हमलोग बोलते हैं कि देहात में किलनी बोलते हैं उसको बहुत नुकसान करती है सब पशुओं को दुबला पतला कर देती है सब हैं और ओ पशु कमज़ोर होकर के मर भी सकते हैं उनको खाने के लिये दवा बान्धने के लिये जगह जैसे धूप है धूप है में तो धूप में हमलोग बा घर में बान्धते हैं छाया में जैसे धूप लग रहा है वो पशु बिमार हो जाएगा बीमारी तो अनेको प्रकार का है वो में जैसे कि लंगरी है बाघा है हर बीमारी ऐसी ऐसी बीमारी है जे पशु अनबोल जानवर हैं बोलते नहीं हैं कि हमें ये दुःख है वो दुःख है नहीं बोलते हैं तो हम हमलोग डॉक्टर को बुलाते हैं उसमें डॉक्टर आते हैं तो उसको इलाज़ करते हैं हाँ छाया में नहीं बांधते जैसे मौसम गड़बड़ है बरसात हो गयी बरसात में रहेंगे तो भी बीमारी आ जायेगी बुखार आ जाएगा उसमें अनेकों प्रकार की बीमारियाँ हैं बांधते हैं दौड़ के यहां बांधते हैं तो दौड़ के वहां बांधते हैं उस खुट्टी पर छाया में बांधते हैं जाड़ा के जून में जैसे ठंडी के मौसम में ठंडी के मौसम में हमलोग उसको बांधते हैं घर में हाड़ करते हैं रहते हैं फिर धूप अगर सूर्य उदय होते हैं तो उसको छाया को धूप में ले जाकर बांध देते हैं इसी तरह से पशुओं की बीमारी तो अनेको बिमारियाँ है बीमारी बीमारी से वंचित रहने के लिये हमलोग उसकी रक्षा के लिये इधर उधर करते हैं लेकिन तब पर भी बीमार पशु हो जाते हैं बीमार पशुओं को रखने की समझ लीजिये जे अच्छे स्थान चाहिए जैसे उनको है बरसात के मौसम में बरसात में कीचड़ में नहीं रहेंगे कीचड़ के बाहर बांधते हैं खरंजा जैसे ईंटा ईंट उंट का खरंजा बिछा देते हैं तो उस पर पशु रहते हैं तो बरसात में रहेंगे तो भी बीमारी उसको पकड़ लेगी अनेको ठंडी के लग जायेगी जाड़ा के दिन में ठंडी के मौसम में अगर ठंडी लग जायेगी तो भी बीमारी हो जायेगी ठंडी से कांपते रहते हैं बुखार आ जाता है बीमारी तो हर प्रकार की रहती है लेकिन हमलोग करें करते क्या हैं उनको देख रेख के लिये परिवार वाले हैं हमलोग परिवार वाले हैं जैसे परिवार में उनको देखरेख सब लोग करते हैं रहते हैं इसी से देखरेख हो जाती है लेकिन क्या करें हम हम इसी से वहां पर व्यवस्था की जाती है पशुओं की कोई दिक्कत की बात नहीं है